दिक्खो हां मड़े तुसेंगी केह् सनां मड़िये केह् सनां तुगी अज्जकल रुट्टी बनाना बी किन्ना मुश्कल ऐ अज्जकल बच्चे ते खंदे कक्ख नि हैन जे बना कोई में एह् नि खाना ओह् नि खाना नखरे रत्तियै भरदे इन्ने नखरे करदे भगवान स्कूल बच्चे पाई दिन्नी टिफन तां इ'यां ड्रामे करदा आखदा नेईं मम्मी में ऐ चीज़ नि खानी ओह् नि खानी अज्ज दिक्खो मम्मी मिगी ओह् बनाई देओ तुस फलाने बच्चे अज्ज ओह् चीज़ आंदी ही अज्ज ओह् आंदी ही उसने सैंडविच आंदा हा उस इयां बनाए दा मतलब हून सैंडविच बनाना होऐ हून तुह हून मयोनि आह्न गी आ'ऊं फ्ही उत्थै जाह्गी ओह् खीरे आह्न गी फ्ही प्याज़ चीरगी फ्ही नुहाड़े उप्पर सास लागी दिक्खो एह् किन्ने बड़े टिच्चर न इन्ने टिनकने साढ़े शा होंदे नेईं होंदे साढ़े कशा बच्चे कुस कुस समझाना अज्जकल दिक्खो पैह्ले जमाने च साढ़े बेल्लै मोए मैगी बी खाई ओड़दे हे बड़ी बड्डी गल्ल ही होर अज्ज मैगी थ्होई बोआली ओड़नी मऊ साड़ियै देई ओड़नी असें खाई ओड़नी अहें अज्ज मैगी थ्होई कुदै टाफी थ्होई ओह् मन्नदे गै नि आखदे हून समोसे खाने मम्मी दिक्खो हां एह्दे बिच्च डिश दिक्खो हां आवा करदा सारा किश रेसिपी दिक्खो हां ते बनाओ हां समोसे एह्की चीज़ करो ओह्की अज्जकल एह् बनाना भई बड़ा गै मुश्कल ऐ आ'ऊं आक्खनी एह् कम्म करना ते बड़ा मुश्कल ऐ अबो केह् करना फ्ही भाई उं'दे ढिड्डै च पाना ते ऐ नि किश जियां कि'यां करियै किश अग्गें पिच्छे करियै करने अच्छा हून खलागी सबेरे ते दपैह्री दा फिकर दपैह्री खलागी तां चलो फ्ही निकली जन्नी आ'ऊं कुदै कम्मै'र जंदी करी होन्नी किश ना अग्गें पिच्छें ओह् जेल्लै सं'ञै घरै ओंदे तां पिट्टो पिट्ठा पैदा सस्स आखदी आ'ऊं बमार होई गेई आं खाने कन्नै तू भई इंग्लिश खाना बनानी बमार होई गेई ते ओह बब्ब नोहाड़ा आखदा आ'ऊं बमार होई जन्नां ते एह् स्यापा जागत आखदा मैं खाना गै इंग्लिश ऐ बनै केह् बस इ'यै भई इस ज़माने च एह् बड़ा मुश्कल ऐ भई रुट्टी बनाना बड़ा मुश्कल ऐ